म्हजो शाळेंतलो सगळ्यान आवडीचो विशय आशिल्लो तो कोंकणी कोंकणी ही आमच्या गोंयान तिसऱ्या स्थरा वयली भास म्हणून शिकयतात पूण म्हाका ती खूब आवडटालीं आवडपाचे कारण म्हळ्यार ती म्हाका सोपी कशीं दिसतालीं कारण हांव घरा कडेन कोंकणी उलयतालो आनी सगल्यान म्हत्वाचे म्हणल्यार आमकां जें शिक्षक मेळ्ळिल्लो तो खूब म्हळ्यार खूब मोगाळ आशिल्लो ताका आमी खूब मान दिताले तिचे नांव विजू टिचर आशिल्ले आमी ती आमकां खूब कोंकणी शिकयताली ती इतक्या सुंदर तरेन कोंकणी शिकयताली की आमी कोंकणीच्या मोगानूच पडिल्ले ताका लागून तो म्हजो खूब आवडीचो विशय आशिल्लो म्हज्या सगळ्यान असो कठीण असो विशय म्हल्यार गणिताचो विशय आशिल्लो कारण एक तर म्हाका गणीत समजनाशिल्ले आनीक समजलें जाल्यार आमचीं एक शिक्षिक शिक्षिकी आशिल्लीं ती आमकां बरें तरेन शिकय नाशिल्ली जेन्ना शिकोवपाचे येताले तेन्ना शिक्षक कितें करतालो की तो फक्त जी भुरगीं बरें गणीत सोडयतात तांकांच ती शकयताली तांचीच गणिता तीं पळयताली तपासतालीं तांच्यो चुको सुधारतालीं आमी जर चुकलें जाल्यार आमकां बडी घेवून मारताली आनी हाका लागून आमी गणीत सारकें शिकूंक पावले ना आनीक ताका लागून तो म्हजो सगळ्यांत कठीण विशय हांव अशें म्हणू शकतां आनी हाचो श्रेय कठीण म्हणपाचो श्रेय ह्या म्हज्या शिक्षिकेक दितां कारण तीं एक बरी टिचर शिक्षक नाशिल्ली